नमस्ते

जी हमने आप कहाँ से बोल रहे हैं अरे हमने बैंक में फोन लगाया था मेरे पास बहुत ज़्यादा फोन आ रहे हैं बार बार एस एम एस फोन दिन भर फोन कहीं कोई बाहर गया है तो फोन काम कर रहे हैं तो फोन हर समय फोन ही फोन आपने किस लिए फोन मिलाया

बहुत फोन आ रहा है अच्छा बताइए क्या काम है

ठीक है हाँ हम लोन लिए तो थे लेकिन इस समय थोड़ी प्रॉबलम चल रही है इसलिए हम भर नहीं पा रहे हैं थोड़ा समय दीजिए हमें हम आकर देखते हैं कैसे क्या है कैसे भरते हैं ठीक है हम आते हैं बैंक में देखते हैं हम नहीं हम फोन उठाते हैं लेकिन कभी कहीं बाहर हैं या कहीं जा रहे हैं कहीं कोई बात है कोई समस्या इसीलिए नहीं उठा पाते हैं वैसे तो फोन उठाते ही रहते हैं लेकिन आपका फोन बार बार आपके बैंक से आता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी होती है नहीं अभी तो नहीं भर पाए थे थोड़ी समस्याएं चल रही थी लेकिन अभी आने वाले समय में हम लोन भरने की कोशिश करते हैं आपके बैंक आकर बताते हैं आपसे मिलते हैं ठीक है हम देखते हैं आकर किस दिन हम आ पाते हैं हम आने के समय आपको कॉल करते हैं फिर बैंक आकर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे सब हमको निपटाना है ठीक है हम किसी दिन बैंक आने की कोशिश करते हैं थोड़ी यह तो अभी नहीं बता सकते हम आपको कॉल कर देंगे जब हम आएंगे थोड़ी समस्याएं हैं उससे थोड़ा निपटारा कर लें फिर हम आते हैं ठीक है हम आएंगे लेकिन बार बार इतना ज़्यादा फोन मत कीजिए कि फोन से परेशान ही होते जाए हम लोग बहुत ज़्यादा फोन आते हैं आप लोगों के ठीक है हम देखने आते हैं फिर किसी दिन अपना एकाउंट नंबर हम देखते हैं बैंक में जाकर देख लेंगे अकाउंट चेक कराएंगे कैसे क्या करना है हमको